जिस जि'यां कि में नगरोटा बिच्च रैह्न्नी होन्नी आं टोटल्स साढ़े एरिया बिच्च बहुत स्पैशलिस्ट डाक्टर बी हैन साढ़ी डिस्पैंसरिस बी ऐ डिस्पैंसरिस बिच्च बहोत ऐसे डाक्टर ऐ असेंगी कोई बी प्राबल्मस होंदियां उस एरिया दे डाक्टर डाक्टर असेंगी एडवाइस दिंदे कि तुस एह् चीजां लाओ स्हानू इत्थै मैटरनिटी दी बहुत फैस्लिटी ऐ जि'यां कुसै दे घर बच्चा होएआ उसी उत्थै डलिबर करी सकदे बच्चे गी जि'यां के हून अस बीमार होने आं डाक्टर बी बोलदे बहुत सारे डाक्टर बी बोलदे कि असेंगी एह् एह् प्राबल्म ऐ साढ़ी डाक्टर असेंगी सनांदे कि तुस एह् चीज लेओ एह् दवाई लेओ तुस न्हाड़े कन्नै फिट रवो साढ़े हस्पताल बिच्च उत्थै बहुत सारे स्पैशलिस्ट डाक्टर बी हैन जि'यां दंदे दे डाक्टर होई गे शरीर दे डाक्टर होई गे होर उत्थै जियां कुसे दे घर बच्चा होई गेआ उत्थै होई बी सकदा जियां बच्चा पैदा होएआ लोक आखदे कि भाई जम्मू जाओ इद्धर जाओ स्पैशल डाक्टर दे जाओ इद्धर जाओ ऐसी कोई गल्ल नी कि साढ़े एरिया बिच्च बी डाक्टर हैन साढ़े एरिया बिच्च बी हास्पिटल हैन बहुत ऐसे डाक्टर न तुस उत्थै जाई सकदे न

जेल्लै असेंगी कोई प्राबल्म औंदी डाक्टर कोल जन्आंनेआं अस उनेंगी सनान्ने आं कि असेंगी एह् प्राबल्म ऐ ते असेंगी ओह् साढ़ा ट्रीटमेंट करदे असेंगी सनांदे कि असेंगी एह् प्राबल्म ऐ बड बार होंदा असेंगी भुक्ख नीं लगदी अस डाक्टर कोल जन्ने कि डाक्टर जी असेंगी इ'यां इ'यां प्राबल्म ऐ असेंगी भूख नी लगा दी ते डाक्टरस सनांदे कि तुसेंगी गर्मी ऐ एह् दवा खाओ ते जि'यां साढ़े हास्पिटल्स च बहुत सारी फैटलिटी बच्चें ताईं बुड्ढें ताईं फैटलिटी ऐ जि'यां हून साढ़े हास्पिटल बिच्च नर्स बहुत स्हेई स्हेई बहुत शैल शैल नर्स न डाक्टर न बहुत अच्छे अच्छे डाक्टर बहुत शैल शैल नर्सां न बंदे दी पूरी तरहां केयर करदे न हून साढ़े हास्पिटल बिच्च बच्चे जेह्ड़े डलीवर होंदे न ते उं'दी पूरी केयर की जंदी ऐ उ'नेंगी उं'दे पैदा होने ते लेइयै उं'दे पैदा होने दे बाद उ'नेंगी पूरी फैसिलिटी दी जंदी ऐ कि इ'नेंगी उं'दे पूरे कागज पत्तर बनाए जंदे न कि इ'नेंगी उं'दे घरे दे बंदे पेई इं'दे मां दा नांऽ एह् ऐ पापा दा नां एह् ऐ पूरी फैसिलिटी बनाइयै उ'नेंगी पूरी फैसिलिटी दी जंदी उ'नेंगी

ते बच्चे दी शैल देखभाल करदे साढ़े ग्रांऽ बिच्च देखभाल करदे ऐसे लोक आखदे उद्धर जाओ जम्मू जाओ स्पैशल इ'नें डाक्टरें गी किश पता नी ऐ

साढ़े एरिया बिच्च बी डाक्टर हैन साढ़े एरिया बिच्च बी बहुत बहुत डाक्टर न दंदे दा डाक्टर ऐ हून कल जि'यां दंद पीड़ होआ दी ही में डाक्टर कोल गेई में आखेआ डाक्टर जी मिगी पीड़ होआ दी दर्द होआ दी उ'नें सनाया बच्चा तुसेंगी इ'यां इ'यां दंद थुआड़े खराब होई चुके दा ते तुसें एह् कराना ते में आखेआ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं साढ़े एरिया बिच्च बी डाक्टर हैन बच्चे दी शैल देखभाल करदे कोई जा उसी पुछदे बाई तुसेंगी केह् प्राबल्म ऐ एह् प्राबल्म ऐ

ते साढ़े एरिया बिच्च बहुत ही अच्छे डाक्टर न बहुत ही अच्छे हास्पिटल न साढ़े एरिया बिच्च ते असेंगी कल नू कोई बी प्राबल्म होई सकदी ऐ असेंगी अद्धी राती प्राबल्म होंदी अस इं'दे कोल जन्ने शैल ट्रिट करदे अद्धी राती बी

दवाइयें आस्तै ते ओह् उत्थै फ्री दी दवाइयां बी दिंदे कैल्शियम दी दवाई होई बगैरा बगैरा साढ़े हास्पिटल बिच्च ओह्बी फ्री दी दिंदे न लोकें गी सारेंगी साढ़े हास्पिटल दे डाक्टरें गी पता कि कि'यां बच्चें दी केयर करनी कि'यां पेरैंटस कन्नै पेश आना बच्चें दे कि'यां बच्चे गी हैंडल करना ते हून अस एह् आखगे कि साढ़े एरिया बिच्च बहुत हास्पिटल न बहुत स्हेई स्हेई डाक्टर न जि'यां के लोक आखदे न कि नेईं नेईं ग्रांऽ बिच्च किश नेईं होंदा ऐसा नेईं ऐ कि ग्रांऽ बिच्च बहुत अच्छे अच्छे डाक्टर होंदे ते डाक्टरें गी पता कि बच्चें कन्नै कि'यां पेश आना कि'यां बच्चें गी हैंडल करना